हँ हैलो हम बोलली हम बाहरके हती बाहरके लोक हती इधर आयल हती तऽ बोलय जितिया पाबनि आ भाय दूज कैसे मनाय छै जितिया पाबनि हमसभ तऽ बाहरसँ दूसरे तरहसँ होत हइ इहाँ सीतामढ़ीसँ होतै ने हम ओहिलेल अयली हे सीतामढ़ीमे ओ अच्छा हमरा नऽ पता हइ तऽ हमरा बताहू नऽ ओहिमे कथी कथी होतै ओहिमे सहल जेतै कि नहि सहल जेतै ओहिमे जितिया पाबनिमे सहल जाइ छै कि नहि सहल जाइ छै जितिया पाबनिमे नहि नऽ तऽ हमरासभके इहाँ तऽ सहल जाइ छै तू अपने हियाँके तरीकासँ करू हम तऽ हियेँ सीतामढ़ीके तरीकासँ करय लए चाहै छी भाय दूज जितिया पाबनि ईसभ आ जितिया पाबनि

बेटासभ लागी कमाइ रोजी रोटी बढ़ए ईसभ एही ने अच्छा ओ आ जितिया पाबनि भी तऽ ओही होलै एक तरहसँ ई दिपा भाय दूज ओ आ जकरा नहि हइ से भाय अच्छा ठीक हइ अच्छा ठीक हइ तऽ करबै हम भी